हेलो हाँ हाँ बोलिए सर कौन बोल रहा है हाँ बोलिए भाई साहब बोलिए हाँ हाँ मैं मैं इस मैं थिएटर स्टॉक मैनेजर बोल रहा हूँ नितिन गुप्ता अच्छा अच्छा जी जी तो बालकनी कर दूँ भाई साहब कैसे करूँ बालकनी वाली ले लूँ हाँ हाँ हाँ यह तीन टिकट अभी पाँच टिकट अवेलेबल हैं मेरे तो आपके तीन ही हैं तो मैं आपको बालकनी रहता हूँ कि भाभी जी भी आएँगी और आप बच्चे भी साथ में हैं आपके चलो मैं तुम्हें तीन टिकट बुक करा देता हूँ मैं अभी नीचे कॉल करके आपको आप आ जाइए आधे घंटे में ना पेमेंट आप ऑनलाइन कीजिए कर दीजिए मुझे आप दो सौ पचास रुपये भेज दीजिए आप ऑनलाइन शो का टाइम चालू हो जाएगी बस साढ़े छः बजे शुरू हो जाएगी फ़िल्म हाँ आप अभी पौने छः बजे हैं आधा घंटे आ जाइए आप है ना आइये आप तो मैं कर जगह कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पर है ना ओके ओके धन्यवाद धन्यवाद पधारिये